जोंनि हिन्दु धोरोमनि बेलायाव आं बुंसै जोंना बे लोखि फुजायावबो जों लोखि फुजायावबो जों बाथौ दङ जोंहा जेहेथु बाथौआव जों जेवारि सावो आरो फुजा समावथ' जों गारजा फुजा दं जोंहा बे गारजा फुजायाव जाहा जानांगौ जाना गुरु लानानै बुलि होयो अमा दाउ गासिबो जों मोनफा मोनफा नाम खालामनानै जोङो फुजियो आरो हिन्दु हिसाबै मानि नैबे दाख्लि लोखि फुजायाव जाहैबाय नैबे जोंना गामि दर सयथाजों जोंहा फुजा होदों आरो जों गावबागाव गावबागाव न'खरबो होखायो आरो जोंहा जों फुजा समाव जोंहा बाथौ लिरस्रांनानै हा गुफुर लानानै बाथौ लिरो जोङो बे मन्दिर दंखायो जोंहा मन्दिराव भक्ति खालामो जों गय जरा लायो फाथै लायो आरो जेवारि सावनानै जों बिफाखौ आफा बाथौखौ खुलुमनानै जोङो गाबज्रियो आरो जोंनि हिन्दु बाथौआ ओमफ्राय बहाय भक्ति लानानै जाहा बाहायनो एसे मुक्ति मोनो आरो जोंनि इसोरखौ जों बेहायनो गाबज्रिनानै जों मुक्ति मोनो आरो जोंहा फुजा होग्रायाथ' बिदिनो दाउसा होयो जों फारौ होयो जों फारौ जरा होयो आमफ्राय बाथौआव जोङो दाउज्ला गोजाब्लाथ' बुलि होयो जानागुरु लायो जोङो बोसोराव खेबसेखौ जोङो ओंखाम गोरलै जायोब्ला लोखिखौ जायोब्ला जोङो फुजा होस्रांनानै जोङो जायो आरो ओरैनो जाया बे दैज्लांनि आबाद मावनानै मोननाय लोखिखौ जोङो गोथार दिन लानानै बिदि मोजां दिन लाबाय बिदिनो खय एख जन रायजोफोरखौ लानानै जानागुरु लाबाय बिनिफ्राय जोङो एसे आफानाव बाथौआव रायथिनानै जों फ्रसाद मुथा होयो गोरलैखौ ओंखाम माइरं गोरलैखौ फ्रसाद मुथा होनानै जोङो रायफोरनानै जायो आरो ओरैनो जाग्रोआ आरो जों बाथौआव दरसन खालामगोरथारो जानागुरु लानानै दा जोंहा बाहाय जैदिन सालामि होगोन ओयदिन जोङो बाथौखौबो दुमगोन खामि जराबा खामि दुमनानै जोङो फुजाखौ होयो आमफ्राय सालामि होनायनि उनाव अखानायै जोंहा दंबावो लोखि माबा बिसहरि होननानै बुङो बे बिसहरियाव जोङो अखानायै आरो सालामि होखांनायनि अखानायै माबा फारौ होनसै बिदिनो फाथालि गांथाम होनसै लाइजौ लाइनि होनानै जों बिदिनो फारौ जरासे हानाय जायो आरो जानागुरु लानानै मावो आरो बेखौबो अखानायै सालामिनि उनाव अखानायैसो आमफ्राय बिदिनो जाबाय लोंबाय गामिनियाबो साफा सानै थाफायो फैफायो जानाय लोंनाय थायो आरो जाहा बेवहाय बुंनांगौआ बेनोसै आरो आरो मा होनबावनो नानि